नमस्ते मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ क्या मेरी बात पूजा भोजनालय में हो रही है जी मैने आपके भोजनालय में भोजन का आदेश दिया था तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा भोजन बनकर तैयार हो गया है कि नहीं जी हो गया है तो आप उसको किस तरह से मेरे पास भेज रहे हैं मैं चाहता हूँ कि भोजन मेरे तक आते आते ठंडा ना हो जाए तो इस बात से मैं चिंतित हूँ तो आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं जी आप मुझे इंसुलेटेड बैग या कंटेनर का उपयोग करके भोजन को भेज सकते हैं मेरे पास इससे मेरी बहुत सहायता होगी

धन्यवाद